وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ ہماری طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جا گئے تھے تو اننیسسری انہوں نے ایک تو سروس چارجز کا بہت زیادہ ہے دوسرا کہ بلڈ بلڈ ایگزامنگ شوگر ایگزامین اشٹول ایگزامین یورین ایگزامین اور اس کے بعد یہ کہ یعنی جتنے بھی جانچ کرتے ہیں جانچ میں اننیسسری پیسہ دیا جاتا ہے ہاں

انشاء اللہ مجھے

جی انشاء اللہ الحمد للہ